اتر پردیش بھارت کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست ہے میں ہیلتھ کیئر سروس کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدام کیے جا رہے ہیں ریاستی حکومت نے ہیلتھ کیئر سسٹم کو مضبوط بنانے اور عوام کو بہتر صحت کی خدمات فراہم کرنے کے لیے کئی منصوبے اور اصطلاحات متعارف کرائی ہیں یہاں کچھ اہم اقدام کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہیلتھ کیئر کو مؤثر بنانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں اس اسکیم کا مقصد ہر خاندان کو سالانہ پانچ لاکھ روپیے تک کی ہیلتھ انشورنس فراہم کرنا ہے جس سے غریب اور کمزور طبقے کے افراد مفت علاج کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں اس کے تحت لاکھوں افراد کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور انہیں مالی مشکلات سے نجات مل رہی ہے دیہات اور دور دراز علاقوں میں بنیادی صحت کے خدمات کی فراہمی کے لیے ںئی نئے پرائمری ہیلتھ سنٹر اور کمیونٹی ہیلتھ سنٹرس سنٹرز کھولے جا رہے ہیں ان مراکز میں بنیادی صحت کی سہولیات ابتدائی علاج ماں و بچے کی صحت کے پروگرامس دستیاب ہے دور دراز علاقوں میں ڈاکٹروں سے مشاورات کو آسان مشاورت کو آسان بنانے کے لیے ٹیلی سروس کو فروغ دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے مریض اپنے گھروں سے ہی ڈاکٹروں سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ابتدائی علاج کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں ہیلتھ کیئر سروس کو بہتر بنانے کے لیے اور دیگر ہیلتھ ورکرز کو جدید ترتیب تربیت فراہم کی جا رہی ہے اس تربیت اس تربیت کے ذریعے وہ صحت کی خدمات کو بہتر طریقے سے فراہم کر سکتے ہیں اور عوامی صحت کے پروگرامس میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں ہسپتالوں اور کی تعمیر و مرمت کی جا رہی ہے اور انہیں جدید آلات سے لیس کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ نئی میڈیکل کالج اور نرسنگ اسکولز کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے تاکہ صحت کے ماہرین کی تعداد میں اضافہ ہو بچوں اور بڑوں کے لیے ویکسینیشن پروگرامس اور صحت عامہ کی مہمات کا انعقاد کیا جا رہا ہے ان پروگرامس کے ذریعے بچوں میں حفاظتی ٹیکو کا ٹیکوں کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے اور متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکا جا رہا ہے ڈیجیٹل ہیلتھ سسٹم مریضوں کے ریکاڈس کو ڈیجیٹل کیا جا رہا ہے تاکہ علاج میں آسانی اور تیزی ہو اس کے ذریعے ڈاکٹروں کو مریضوں کی مکمل تاریخ تک رسائی حاصل ہوتی ہے جس سے علاج کے معیار میں بہتری آتی ہے یہ تمام اقدام اتر پردیش میں ہیلتھ کیئر سروس کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں اور عوام کو بہتر صحت کے خدمات فراہم کی جا رہی ہے